आंनि मोजांसिन मोननाय एक्टरनि मुङा जाबाय अक्षय कुमार आङो अक्षय कुमारनि गोबांथार फिल्मखौ मोजां मोनो बिनि फिल्मा बेफोरबायदि गोबां हिटफोर जायो आरो बियो गोबां मिनिथावना कमेडि आरो एक्सनफोर खालामनो हायो आरो बियो बिराथ टेलेन्टेड एक्टर आरो बिथाङा गोबां सुपार दुपार हिटफोर फ्लिम बानायो बियो से बोसोराव बेफोरबायदिनो मोनथाम मोनब्रै फ्लिम बानायनो हायो आरो बियो बेफोरबायदि हेल्थनि थाखाय बेफोरबायदि फेग्रा बेफोरबायदि द्रागसफोर जौ सिगरेट बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ आखाय होया आरो बियो गावनि हेल्डिनि थाखै बिफोरबायदि नयता बाजियाव उन्दुनानै बेफोरबायदिनो फुंनि सारिता बाजियाव सिखारो आरो बिथाङा बेबायदिनो गोबां मिनिथावना बिदिनो एक्सनफोरखौ खालामनो हायो आरो बिनि बियो बेफोरबायदि जोंनि भारतनि थाखै गोबांथार दनेसनफोर खालामो बिनिखायनो अक्षय कुमार बिथांखौ बांसिन मोजांसिन मोनो